हाँ जी कौन नमस्ते हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी अब जो रह रहे हैं अभी वो कितने मोहल्ले का है मकान वो उसके छत में आपको एक बेडरूम और क्या क्या किचन चाहिए और दोनों साथ में चाहिए या अलग अलग चहिए तो हाँ जी बोलिए ठीक है आपको कब तक ये चाहिए ठीक है एक महीने तो शायद वो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप वो छत डलवाना चाहेंगे या उसके ऊपर टाईल फाइल दूसरा कुछ डलवाएंगे छत डलवाएंगे तो छत का जो सेटिंग होता है ना वो खुलने में शायद एक महीना लग जाएगा आपको आप मोटा मोटा पकड़ के लीजिए दो ढाई महीने में आपका हो जाएगा घर एकदम से ठीक है हम ज़्यादा लोग लगवा के काम कर लेंगे देखिए एक दीवार के लिए दीवार के हिसाब से और उसकी ऊँचाई के हिसाब से पकड़ लीजिए आप तीन सौ से पाँच सौ तक के ईंटे लग जाते हैं आप मोटा मोटा पकड़ के लीजिए चार सौ चार सौ के चार दीवार होते हैं तो सोलह सौ ईंटे लग जाएंगे आपको हाँ तो फिर वही सीमेंट आप बारह से पंद्रह बोरी मंगवा लीजिए जी जी जी मंगवा लीजिए कोई बात नहीं अगर आपका दीवार हो हो जाने के बाद वो सब जो भी बच जाएगा वो छत में लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं आपका कोई भी चीज़ें खराब नहीं होंगे आज आप घर पे हैं क्या ठीक है आप आप मेरे इस नंबर पे आपका घर का पता मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आज शाम को आपके वहाँ आके देख लूँगा क्या कितना कुछ लगेगा और कितने चौड़ाई है और कितना लंबाई है मैं वो सब माप पे ले लूँगा और उसके बाद आपको एक मोटा मोटा फिगर ऑफ फिगर आपको दे दूँगा इस हिसाब से आप चीज़ें मंगवा लीजिए और हो सके तो कल या परसों शाम काम शुरू कर देंगे ठीक है ठीक है मैं सामको आपको फोन करके निकलूंगा यहाँ से ठीक है धन्यवाद